जिसलै अस ड्राईंग पेंटिग जां कुछ बी करनें होन्ने आं ना किसे बी तरां दी चित्तरकारी अस करा ने आं ते अलग अलग तरां दी चीजां दी स्हानू लोड़ पौंदी जियां पैंसलां होई गेई अलग अलग तरां दियों पैंसलां होई गेइयां कुछ फिक्कियां होंदियां ते कुछ गूह्ड़ियां होंदियां ओह्दे कन्नै कन्नै रब्बड़ होइया शार्पनर होइया ते रंग होइये अलग अलग तरां दे जियां की बाट्टर कल्लर होइये फेस्कल कल्लर होइये फिर बैकस क्रान होईये पलास्टिक कल्लर होईये इक्रैलिक कल्लर होईये अलग अलग तरां दे कल्लर होंदे ब्रैंड़ होंदे जियां फैवरकास्ट होईया फिर फैविक्रल होईया में ते इयो हब्रैंड़ यूस करनीं मतलव डॉम्स होईया एह् चीजां काफी चीज़ होर बी यूस होंदियां न जियां डी साढ़े टैम ते डी गी आखद् होंदे हे ते फिर कंबास होईया इयां कोई बी चीज़ तुस निक्की मुट्टी कोई बी दिक्खी लैग्गे ना किते ना किते उने किते ना किते उनैं तुहाड़े कम्म आई जाना तुस छोटी तो छोटी चीज़ दिखगे कोई बी हर इक चीज़ तुआढ़े कम्म आई सकदी ऐ अगर तुस दिमाग लाईये कोई बी चीज़ बनानें दी कोशिश करगे ना तोई बी चीज़ बेस्ट नी होई सकदी जियां अगर अस पैंसल शार्प बी करा दे आं ना ते ओह् जेह्की शीर्प कीती दी पैंसल बी कम्म आई सकदी ऐ ओह्दा जेह्ड़ा गंद ऐ ना ओह्दे कन्नै तुस अलग अलग तरां दी ड्राईंगां बनाई सकदे ओ ते जियां कुछ रंग होंदा ओह् स्पैशली फैबरिक आस्तै बने दे होंदे कुछ फैबरिक कल्लर होंदे जियां फैबरिक्रल कंपनी होंदी जां फैबरकल्स कंपनी ऐ अलग अलग कंपनियां होंदियां उंदे फैबरिक कल्लर आंदे फिर पैंसल कल्लर आंदे मॉडर्न कल्लर आंदे प्लास्टिक कल्लर आंदे बड़ी तरां दे कल्लर होंदे जेह्ड़े अस यूस करनें आं अलग अलग तरां दी पैंसलां यूस करनें आं ते पैसलीम दे बी अलग अलग कंपनियां होंदी डॉमस होंदी नियाम होंदा फिर ऐक्सट्रा बॉकपैंसलीं होदियां नटराज़ दी पैसलां होदियां नटराज़ दे रब्बड़ होंदे डॉमस दे रब्बड़ होंदा ऐं मतलव अलग अलग तरां दियां चीज़ां होंदियां जेह्ड़े साढ़े किते ना किते ड्राईंग बिच्च ते एह् चीज़ कंप्लसरी यूस होंदी गै होंदी ऐ एह्दे कन्नै बाकी चीज़ बी स्केल जियां कि में तुहानू सनाया जां किते साह्नू पैन्न होईयै पैन्न दी बी कतैं कतैं जरूरत पेई जंदी स्कैच पैन होईया जेह्दी बज़ह नै अस अऊट लाईन बाह्र दी बरीकी करी सकदे आं फिर जियां असैं शेडिंग देनीं ओह्दे आस्ते साह्नू गूह्ड़ी ते फिक्की पैंसला दी जरूरत पेई जंदी ऐ ते होर बी बड़े मतलव होर बी स्टेशनरियां बिच्च अलग अलग तरां दी काफी ऐवेलेवल होंदी बैज़ार बी मज़ूद होंदियां तुस किते बी चली जाह्गे हून साढ़े जम्मू च बत्थेरियां ऐसियां दकानां ऐं जित्थें पैह्लें दे टैम ते उन्ना समान नेंई होंदा हा पैह्लें दे टैम ते घट्ट गै एह् चीजां होंदियां हां जियां एह् अज्ज दे टैम बिच्च बड़ी गै चीजां होई गेदियां बॉटर कल्लर आई गेदे फैबरिक कल्लर आई गेदे बड़े बड़े कल्लर आई गेदे प्लास्टिक कल्लर आई गेदे अकरैलिक कल्लर आई गेदे पैह्लें दे टैम बिच्च घट्ट चीजां होंदियां हां मतलव कि पैह्लैं जेह्की होग बड़ी गै जादा जिनियस होंदे हे लोग काफी अच्छे पेंटर होंदे हे लेकिन अज्ज दी जेह्की फैसलिटी ऐ न अज्ज दी जेह्ड़ी स्टेशनटी प्रोडक्ट ऐ ओह् काफी जादा आ दे ऐं ते बड़ी जादा लोग उसी यूस करदे अज्ज अस दिखगे ते स्टेशनरी शॉप तुस किते बी दकान पर चली जाओ हां स्टेशनरी दी उत्थें बड़ी भीड़ होंदी भीड़ भड़ाकी होंदा भाई क्योंकि हर कोई चीज़ उस स्टेशनरी दा कम्म ते हर जगा होंदा ऐ जियां कोई बच्चा स्कूल च पढ़ा दा ते उसी पैंसल दी जरूरत होनी कोई कुड़ी कालेज़ च पढ़ा दी ते उसी पैन दी जरूरत होनी कुसे गी कापी दी जरूरत ऐ कदैं कुसे गी ड्राईंगां दी जरूरत ऐ कदैं हर इक चीज़ जेह्ड़ी ऐ स्टेशनरी शॉप चों जेह्ड़ी अस लैंदे आं किते ना किते साढ़ी खासकर जेह्ड़ा बच्चा इसलै पढ़ा दा ऐ ओह्दी जिन्दगी च ते काफी जादा जरूरत ऐ उस चीज़ं दी अगर नेंई पढ़ा दा ऐ ओह् बिज़नसमैन ऐ ते ओह् कोई हिसाब कताब करनें आस्ते पैंसल कापी रब्बड़ इन चीज़ दी जरूरत पेई सकदी ऐ ते अगर इन्न चीज़ दी जरूरत पौह्गी ते ड्राईंग च ते एह्दी सबतू जादा जरूरत ऐ क्योंकि ड्राईंग ' बिच्च साह्नू जिन्नी चीज़ां होगी ना अस उन्ना उसगी खु'ल्लियै यूस करी सकगे उन्ना जादा अस उसी अपनी चीज़ां बिच्च लेआई सकगे जियां अस बना दे आं पेंटिंग लाई लैओ तुस जियां प्हाड़ बना दे तुस प्हाड़ बनाए किसी पैंसल कन्नै बनाई फिर अऊट लाईन कीता तुसें काले रंग कन्नै काले मार्कर कन्नै तुसें उसी करी लेआ अऊट लाईन फिर जिसलै तुसैं अग्ग गांव कन्नै अग्गैं गांव गी तुस झोंपड़ियां बनागे ते झोंपड़ियां दा तुस केह् करी सकदे ओ जियां पैंसल दा तुसें जेह्ड़ा बी तु रेेहियां शार्प करी कुरियां हैं ओह् गंद गी तुस झोंपड़िया दे उप्पर जेह्ड़ी तुस जेह्ड़ी घाह् कन्नै बनाए दा उप्पर तां मतलव के ओह् चीज़ बनाई सकनें ओ तुस ओह्दे कन्नै हैं पेड़ बनाई सकनें ओ तुस किसे चीज़ कन्नै हैं ते बाकी बी चीजां दा तुस यूस करी सकदे ओ कुतै तुस पेपर कट्टी कट्टी तुस हैं सीज़रस दा बड़ा यूस होंदा इन चीज़ां बिच्च ग्लू दा काफी यूज़ होऊ जंदा हैं कट्टी कट्टियै जिसलै चिपकानें दी जरूरत पौंनी चा उत्थे तुस ग्लू दा यूज़ करो ते होर तुस कोई बी चीज़ बनागे ओह्दे बाद तुस पार्क बनागे उत्थें पार्क बिच्च बी पेड़ तुस बनागे पेड़ दा इक्को कल्लर थोह्ड़ी होंदा अपनी जिन्दगी बिच्च तुस कोई पेड़ दिक्खा दे ओ इस बेल्लै मेरै सामनै इक पेड़ ऐ में दिक्खे करदी आं ते उत्थें पेड़ दा इक रंग नी ऐ पेड़ दे हर इक पत्ते दा अलग रंग ऐ जियां ओह्दा कोई पास्सा ऐ ओह् मता गूह्डा ते केंई जगह कोई पास्सा ऐ ओह् फिक्का ऐ केई जगह् ओह् परछामां पेई गेदा ऐ पेड़ दा ते ओह् चीज़ काली पेई गेदी ऐ इयां इयैां पोेंटिंग बिच्च स्हानू चीजां दिक्खनें पौंदियां ते अगर एह् चीज़ अस इमैजिन करी सकदे ते एह् दिक्खी बी सकनें आं ते उआं गै अगर असैं कागज़ बिच्च तोआरनां ते ओह्दे आस्तै स्हानू बड़ी चीज़ें दी जरूरत पौंदी डॉर्क पैंसल दी लाईट पैंसल दी अलग अलग कल्लर दी डॉर्क कल्लर ग्रीन कल्लर अस करगे फिर लाईट ग्रीन कल्लर अस करगे फिर उसी अउट लाईन करगे कि फिर जित्थें परछामां लब्भा दा उत्थें असैं मता ग्रीन करियै फिर अस काले कन्नै करगे अऊट लाईन ओह्दे कन्नै केह् होना एह् चीज़ साढ़ी मती उब्बरिये बाह्र आनी मती साह्नू असली चीज़ लग्गनी आखदे ना इक अक्खर यूस करने आह्ली रिलिस्टक रिलिस्टिक होंदा असलियत बिच्च लग्गा दा कि यार एह् ते असल चीज़ ऐ ते उआं गे अस एह् जीज़ करी सकदे आं जिसले अस कोई चीज़ उप्पर अस ड्राईंग करा ने ना एह् चीज़ां स्हानू बड़ी चीज़ें दे कम्म आंदियां हून अस अगर घट्ट चीजां कन्नै यूस करगे बनी ओह्दे कन्नै बी कोई बी चित्तरकारी ओह्दे कन्नै बी बनी जानी पर ओह्दे कन्नै केह् होना ओह् तुस पैंसल रब्बड़ कन्नै बनाइयै चीज़ बिच्च ते इक मती चीज़ां बिच्च बनाई दी चीज़ बिच्च तुस आपैं फर्क दिक्खेआ तुहानू आपैं फर्क लग्गी जाना कि दोनों बिच्च जमीन आसमान दा फर्क ऐ क्योंकि जित्थें मती चीजां यूस होई उत्थें डिफ्रैंस बी मता होई जाना दोनो बिच्च जेह्ड़ा भेदभाव ऐ काफी जादा होई जाना दोर मती सोह्नी लग्गनी कि हां भाई मगी चीज़ां तुसें यबस कीती दियांमता तुसें अपना ऐफड़ पाए दा तुसें ओह् चीज़ जिसले जादा सोह्नी लगदी ते उस करियै ड्राईंग जेह्ड़ा औ ओह् मती उब्भरियै बाह्र आंदी ऐ ते किते ना किते जेह्ड़े स्टेशनरी प्रोडक्ट होंदे ऐं अलग अलग तरां दे ओह् साढ़ी चित्तरकारी गी मता उब्भारदे ऐं हां कि भाई साढ़ा मती ओह्दे कन्नै ड्राईंग उब्भरियै आंदी ते मती सोह्नी लग्गन लगदी